नमस्कार हेलो जी जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बोलिए आप कौन अच्छा क्या हुआ कान में थोड़ी ना पता होता है डॉक्टर को दिखाया आपने सरकारी में दिखाया या प्राइवेट में दिखाया आपने हाँ मथुरदास वगैरह में अच्छा आपका पर्दा फटा हुआ है फिर ऑपरेशन होगा इसमें तो ऑपरेशन का बोलेंगे ऑपरेशन होगा फिर इसमें नहीं नहीं चिरंजीवी आपका वो हैआपका राशन कार्ड वगैरह है हाँ तो उससे आपके सरकार क्या पच्चीस लाख तक अगर ऑपरेशन जितना भी खर्चा होगा ना वो सब सरकार देंगी पच्चीस लाख तक हाँ तो फिर देख लो आप अभी तो हाँ हाँ कोई देर नहीं आप अगर सरकारी डॉक्टर में जाओ प्राइवेट में कर रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा अपना तो हॉस्पिटल क्या प्राइवेट है हाँ तो फिर आप अगर इसमें आकर करवाओ तो इसमें भी हो जाएगा आपके दवाई वगैरह जितनी भी है ना सब यह सब आपको मिल जाएगी एक आधी दवाई जो की सरकारी में भी नहीं मिलेगी प्राइवेट में मिल जाएगी यह थोड़ा दूरबीन से होगा अब तो चीरा वीरा नहीं लगाते इतना अभी यह सब कम हो गया है अभी डिजिटल आ गया है ज़माना सब हाँ तो आप अभी किधर हो जोधपुर में ही हो किस जगह जोधपुर में आप अच्छा तो आप फिर इधर आना पड़ेगा अपने हॉस्पिटल में आपको पता है अपना हॉस्पिटल किधर है यह आप अपने इधर जानते हो यह यह बदासिया बदासिया के आस पास पता है आपको श्री राम हॉस्पिटल हाँ वो मेरा है उधर आप जाना ठीक है आप चलो तो एक काम करना आज तो हॉस्पिटल की छुट्टी है आप एक काम करना सोमवार को सुबह नौ बजे आ जाना ठीक है उस समय मैं बैठता हूँ मैं आपकी चेकअप वगैरह कर लूंगा और जो भी अगर दवाई से सही होगा या ऑपरेशन होगा वो इसमें देख लेंगे आपका क्या सीन है क्या मतलब कितने तक होगा कितना टाइम लगेगा बढ़िया से बढ़िया देख लेंगे जो आपके जल्दी से जल्दी सही हो जाए तो अभी आपके मशीन वगैरह कुछ यह आपके पर्दा फटा कैसे था ओहो कितना टाइम हो गया इसको यह तो आप दवाई कंटिन्यू रख नहीं सकते अभी दवाई तो आपकी क्या करेगी यह दर्द को कम करेगी हाँ मैं वही वही कह रहा हूँ दवाई लोगे तो वो सिर्फ आपके दर्द को कम करेगी जो तो इसके लिए आपको एक बार आपको ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा तो आपकी इसकी दवाई की टेंशन तो रहेंगी ही लास्ट लास्ट तो यही है ठीक तो आप फिर एक बार सोमवार को हॉस्पिटल आ जाना ठीक है